میرا سب سے پسندیدہ کھیل ہے کرکٹ جوکہ میں گھر پر ہاٹ اسٹار پر دیکھتا ہوں اس کا سبسکرپشن لینا پڑتا ہے اور ہاٹ اسٹار میں کیا ہوتا ہے کہ جو لائیو میچ چل رہا ہے آپ لائیو میچ بھی دیکھ سکتے ہیں اور جو اسمال ٹپس ہوتی ہیں ہائی لائٹس جس کو کہ ہم کہتے ہیں پندرہ منٹ کی تو اس کو بھی ہم کبھی بھی دیکھ سکتے ہیں جو پرانے میچ ہو چکے ہیں وہ اور جو آج کے دن کا میچ ختم ہو چکا ہے اس کا بھی اور اگر آپ کو کچھ اس کے اندر جیسےکہ کیچز ہیں وکیٹس ہیں سکسیز ہیں فورس ہیں ان کی بھی الگ دس دس منٹ چار چار منٹ کی ویڈیو ہوتی ہیں تو آپ بھی اس کو کبھی بھی کسی بھی ٹائم دیکھ سکتے ہیں اور میرے جو کچھ فرینڈس ہیں جو کچھ میرے دوست احباب ہیں ان کو بھی میچ بہت پسند ہے دیکھنا بھی اور کھیلنا بھی اور کھیلنا تو بےحد ہی پسند ہے ہم لوگوں کو تو اگر وہ بزی رہتے ہیں یا پھر کچھ الگ سا شاٹ آتا ہے کچھ نیا نئی چیز آتی ہے جیسےکہ ابھی میچ ہوا تھا شری لنکا اور انڈیا کا تو محمد سراج نے چھ وکٹ لیا بیک ٹو بیک تو میں نے اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا اپنے دوستوں کے ساتھ ساچا کیا اور ان کو اچھا لگا تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ بھی نئی چیزیں ہوتی ہیں کچھ بھی اس طرح کا رہتا ہے تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ اس کا لنک شیئر کرتا ہوں اور وہ خوش ہو جاتے ہیں